अ नमस्ते मैम हां जी मैम तुस लाइब्रेरी दा बोला दे जी जी जी मैम में करी देगा ऐक्चुअली में थोह्ड़ा बाह्र च आउट ऑफ़ स्टेशन चली गेदा हा मी चेता नि रेहा ठीक ऐ सारी मैम ठीक ऐ में जल्दी करी दिन्नां ओके